हमर खेती भेलहन आलू मकइ गहुमके खेती भेल कयलहु हन बढ़िआँ फसल उपजल आलू तऽ बढ़िआँ नहि उपजल अथी मखानके खेती करय छी तुरीके खेती कयलहुँ हन गहुम मकोइ राजमा बकला सभ उपजौबय छी रजमा बकला मसुरीक दालि तोरी हरदी मुरइ धनी सभ हम उपजाबय छी हमरा खेतमे मखान भी होइए हमरा आरके खेतमे अल्हुआ होइए गाजर होइए केसौर होइए ई सभ हमरा आरके अपने खेतमे होइ छनि सभ बुझलियै नऽ खेतीमे हमरा होइए आओर आलू कयलहुँ हन मकइ करय छी फेर मकइ कटलाके बाद धान होत इएहे सालो भरिके हमराके मेहनत हइ एहिमे फूल लगबय छी केला लगबय छी आम लगबैय छी लगबय छियनि शरीफा फल लगेलौ हन आम फल लगेलहुँ कटहर फल कटहर लगबय छी रङ्ग बिरङ्गके फल लगबय छी फूल लगबय छी बगीचा लगबय छी मखानके खेती बढ़िआँ होइए दाइलो चारि पाँच रङ्गके निकलि जाइ हइ आलू गहुम सभकिछु निकलि होइए मेहनत करय छी फल मोन लागि नहि होइए लेकिन अपना भरि चाहय छी मेहनत कयलासँ अपनासँ बढ़िआँ फल हमरा हइके चाही बदामो होइए मकइ होइए राजमा होइए चना होइए मुसहरि दाइल भी हमरा सभके खेतमे उपजय छनि अभी एक फसल कटलइ हन आलू खुना गेलहन किछु दिनके बाद बकला भऽ जायत दालि दलहन भऽ जायत हरदी होत ओल होइए बहुत किछु एहन हइ जे हमलोग अर्जन करय छी अपना खेत पथारीमे मेहनत कऽ कऽ घरमे साग करय छी जइसँ भेल खेसारी खेसारीके साग चनाके साग पालक साग सभ हमरा आरके अपने खेतमे उपजय छथि कोबी भेलनि कोबीके खेती मिरचाइके खेती गाजरके खेती गाजरके खेती केसौरके खेती ई सभ हमरा आरके अपना खेतेमे होइ छनि अल्हुआके खेत अल्हुआके अङ्गूर होइए टाब नेबो होइए टाब नेबो होइए ईख होइए ई सभ हमरा अपने आपके फल फूल खेतमे खेतोमे होइए फलो फूल अपना बगीचा लगबय छी